छा जे हा छा जे लाइ मिला जॉब वठाए ॾियां त कहिड़ो जॉब खपे तव्हांखे भई घणा लिक पढ़ियलु लिखियलु घणा आहियो छा आहे मां तव्हांखे जॉब जो ॿुधायां न तव्हां इअं ई जॉब वठाए ॾियां इन जो मतिलबु छा तव्हां मूंखे ॿुधायो घणा पढ़ियलु लिखियलु आहियां सॼो ॾियो मूंखे डीटेल ॾियो मूंखे मां एतिरो पढ़ियलु आहियां या त उहो मूंखे काग़ड़ पोइ मूंखे ॾेई वञिजो हींअर तव्हांखे कहिड़ो जॉब खपे छो खपे

पहिरीं किथे करे चुका आहियो जॉब

ठीकु ठीकु आहे तव्हां व ॿारहां पढ़ियलु लिखियलु आहियो जेको बि तव्हांखे नॉलेज आहे रूबरू अची मिलो ॿुधायो भई मूंखे हीअ हीअ नॉलेज आहे मां इहो इहो कमु करे सघां थी ही सभु तव्हांखे मूंखे अची करे ऑफ़िस में मूंखे ॿुधाइणो पवंदो बरोबरु न लिखित में ॾियणो पवंदो की मां ही हेतिरो हेतिरो पढ़ियल आहियां हेतिरी हेतिरी पढ़ियल आहियां ऐं मुंहिंजो ही आहे सबजेक्ट ही आहे फ़लाणो मूंखे ॾियणो पवंदो त फ़ाईल ॿाईल में भरे तव्हांजो फॉर्म बॉम मूंखे भरिणो पवंदो ऐं टाईमिंग जो मां ॾिसांसि थो बाक़ी पेज पको थी वञे तव्हांजी ॾिसी करे पोइ टाईमिंग जो पाण कयूंसि था सुबुह जो टाईमिंग जी कोशिशि कयूंसि था हूंअ असांजे हिते सुबुह जो ई टाईमिंग हूंदो आहे बरोबरु न हा असांजे हिते सुबुह जो ई टाईमिंग हूंदो आहे नव खां सत या नव खां अठ हिन तरह जा असांजा टाईमिंग हूंदा आहिनि बरोबरु त तव्हां अची करे मिलो तव्हांजी स्पीड ॾिसां तव्हां कयो हा छा आहे तव्हां हा न न एतिरि सेलेरी त मां कोन ॾेई सघंदुमि पहिरीं त ॾिसंदुमि छा आहे तव्हां में टीह हज़ार सेलरी त असां कोन ॾींदा आहियूं आपरे तव्हां अची करे रूबरू ॻाल्हायो त पाण सेलेरी जो उते डिसाईड कंदासीं

हू त हाणे ॾिसो तव्हां ईंदा त मां कोशिशि कंदमि किथे किथे जॻहि ख़ाली आहे बरोबरु उते ॻाल्हाईंदमि

पोइ छ पोइ छॾे छो आया छॾणु छॾिणी न खपे न तव्हांखे नौकिरी उते हा त उन्हनि खे समुझाइणो खपे की भई मां लेडीस आहियां मां राति जो कमु नथी करे सघां इन करे आहे न तव्हां मूंखे महिरबानी करे सुबुह जो कमु ॾियो माण्हू चइबो आहे उन्हनि खे के भई आहे न तॾहिं बि असां असां असांखे जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे हलो जय झूलेलाल हा हा जय झूलेलाल साईं